नमस्ते राज कपूर सर हमको काम चाहिए था काम चाहिए था काम चाहिए था काम डिप्लोमा किए हैं

हाँ जॉब मुझे जॉब चाहिए हमें बहुत दिक्कत है बहुत परेशानी है छह महीने का कंप्यूटर कोर्स भी है हमारा हाँ हाँ दो महीने किए थे फिर कम्पनी भाग गई थी जी कुछ नहीं हाँ सबके हैं तो हमय हमें कहाँ आना पड़ेगा अच्छा अच्छा अयोध्या दर्शननगर ठीक है ठी ठीक है फिर हम आके आपसे मिलते हैं ठीक नमस्ते